हैलो हाँ जी बोलिए अच्छा क्लिनिक तो खुली है लेकिन मैं अभी बाहर हूँ अभी मैं दो दिन के लिए बाहर हूँ यदि आपको मोबाइल पर मैं टैबलेट वगैरह के नाम बता देती दो दिन खा कर देख लो आप देखो अभी आपको मोच आई है तो आप उसके लिए पहले कॉटन क्रीप बैंडेज बैंडेज ले लेना और उसके लिए टैबलेट जैसे ज्यादा दर्द हो रहा है तो टैबलेट ले लेना आप कॉम्बिफ्लेम पैरासिटामोल डाइक्लोफेन और वो जब बैंडेज लगाओगे आप तो उसमें पहले मूव लगा लेना तो उत ओए मूव लगाने के बाद उसको बांध के बांध लेना तो उसमें थोड़ा दर्द कम हो जाएगा फिर दो दिन बाद आ कर अगर जब तक आराम लग जाता तो ठीक है नहीं लगता है तो फिर आप आना क्रैक से लगो आराम तो मिल जाएगा लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप फिर आ जाना एक्सरे करवा लेना उसका आप ठीक है